ہلو کیا میں عامر گرلس کے مینیجر سے بات کر رہا ہوں جناب میں یہاں پہ ذکورہ میں ہوں اس وقت اور مجھے کچھ کھانے کی چیزیں آڈر کرنی تھی لیکن آج سنڈے ہے اور ہمارے یہاں کچھ دوست آئے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کا جو ریسٹورنٹ ہے وہ آج یہاں پہ ڈیلیوری دے سکتا ہے یا ریسٹورینٹ جو ہے وہ بند ہے یا کھلا ہوا ہے مہربانی کر کے مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کیا آپ ذکورہ تک فوڈ دیلیور کر سکتے ہے اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیے کیا کیا میں اگر وہاں پہ آ سکتا ہوں وہاں پہ ہمیں کھانا مل سکتا ہے چونکہ میں ہمیشہ آپ کے ہی ریسٹورنٹ کا کھانا کھاتے آ رہا ہوں اور آپ کے جو ریسٹورنٹ کا جو کھانا ہے وہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے مجھے پسند آتا ہے اور میرے دوستوں کو بھی بہت پسند آتا ہے آج ہم دوست یہاں پہ ایک ساتھ مل گیے ہیں اور ہم نے سوچا ہے کہ کچھ آڈر کریں گے آپ کے ریسٹورینٹ سے اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں برائے مہربانی ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آپ فوڈ یہاں تک ڈیلیور کر سکتے ہیں یہاں کہ ہم خود وہاں تک آئے اور کھانا لے سکیں گے دھنیہ واد